पोंगन देवता न एस संस्था उप्परा मतलब बड़े के जेह्के नै प्रभावित होए देैन जेह्के हून इत्थै साढ़ै ब्रिज वैलफेयर दी ओह् चला दी ओह्दे कन्नै बी लोग जेह्के साढ़े इत्थै मतलब बड़े गै खुश होए दे न कि साढ़े रियासी बिच एह् चीज आई दी ऐ अवा एहदे कन्नै लोकें गी बड़ा ज्यादा असर बी ऐ होआ दा कुसै दियां जमीनां जा दियां कुसै दा किश जा दा कुसै दा किश जा दा ते लोग जेह्के न अपने घर जेह्के उन्दे न ओह् बर्बाद होआ देन अवा न्हाड़े जेह्के चंगे असर बी बड़े ज्यादा न लोकें गी बड़ा ज्यादा कम्म थ्होआ दा लोग जेह्के नुआढ़े खुश बी बड़े न साढ़े रियासी बिच जियां माता वैष्णो देवी ऐ नुआढ़े कोला बी लोक जेह्के बड़े न कि खुश न कि उत्थै लोग बड़े औंदे ते उत्थै दर्शन करदे अपनियां मनोकामनां पूरियां करदे ते एस्स तरीके कन्नै जेह्ड़े साढ़े लग लग रियासी दे मतलब फैमलियां न एह् बड़ियां गै मतलब इत्थै औंदियां ते एस्स चीजे दा बड़ा आनन्द उठांदियां न